पहले बर्तन लेंगे इस प्रक्रिया में पहले हमको बर्तन लेना है उसके बाद उसके अंदर साबुन लगाना है उसके बाद उसको धो देना है अगर तो तेलीय पर्दाथ के बर्तनों को धोना है तो उसके अंदर पहले थोड़ा नींबू का जो रस होता है वो ले सकते हैं या नींबू वाला जेल आता है बर्तन धोने के लिए वो लेकर उसके अंदर जाली से रगड़ कर पूरे अच्छी तरह से रगड़ना है रख देना है दस मिनट या बीस मिनट के लिए उसके बाद उसको पानी से वाश करना है यह बहुत साधारण सी प्रक्रिया है जो आम घेरेलू उपयोगों के लिए कि जाती है पर जिन जो जो कर सकता है साधारण उपयोग जिसके घर में ज़्यादा समान नहीं है वो इस प्रक्रिया को कर सकता है